हेल' औ बुंलाय अ बे बा सेप्तेम्बरआवनो ना अ बिदि साननायाथ' मोजाङानो मोनसे माने सारप्राइस सारप्राइस गिफ्टफोर होनांगोन

औ बेफोरनि बेबस्थायाथ' जोंसो खालामनांगोन जोंनि आखाइआवसो दङना बेफोरो दा जों टिचारखौ सारप्राइस होनो हायोब्ला जोंनिनो मोजां जोंनि फोरोंगिरिखौ औ एसे सावरायनांसिगोन औ अब्ला डेक'रेसनफोरखौलाय माब्रैथो बानायनो सानखो बिदिब्ला बाजेटखो बेसांसोनि बानायगोन औ औ औ बाजेट औ बाजेटफोरा इदिनो दस हाजार बिस हाजार जागोन ना जाया आरो फोरोंगिरि औ बेफोरखौ फावथेन बही बेफोरबायदि आरो बिबार आर'नाइ बेफोरबायदिखौ आरो जानाय लोंनायनि बेबस्थाखौबो एसे साइडआव खालामसै फोरोंगिरिफोरनो साहा लोंनाय जानाय लोंनाय

औ औ औ औ मान बाउनायखौथ' बानायगोन र' टिचारफोरखौ होमब्ला खामानिखौ मालानिफ्राय जागायनो

सानग्रोनांगोन औ

जोंनि फोरोंगिरिखौ मान होनाया माबा जोंनिया फरायसाफोरनिया मोजां मानो होनोब्ला फरायसाफोरखौ मोजाङै फोरोङो ओंखायनो मोनसे जेब्ला औ औ बेयाव फेयारवेलफोर फेयारवेलफोर जालाबायोना औ औ बे रिटायार्डनि ओमफ्राय माबा डेक'रेटनि थाखाय बिबार ओमफ्राय माला बिफोरबायदिखौ लाबोनोसै नामा ओमफ्राय केकआव केक मोनसे लाबोनोसै हेपि टिचार्स डे होननानै लिरनानै होनाया गाहाम जागोन नामा नोंथां अ बिदिब्ला साबसिन जागोन गाजा गोमजायैनो हगारहरनोसै टिचार्स डेखौ जाहाथे फोरोंगिरिफ्राबो मोजां मोनो फरायसाफोरखौ बिनि दारै औ दे जागोन दे औ गाबोन दे